मशीन तऽ कए तरहके आबै हइ लेकिन मशीन हमरा पास अभी मशीन ओते अच्छा अच्छा नहि हइ मशीन हइ अभी सिलाइ करै बला जो सिलाइ करै छियै आ तब हाथ सँ हम ओकरा बुनाइ करै छियै हाथ से हेम काज होइ हइ तऽ सूइयोमे कए तरहके हेमो बला आबै है तऽ ओहिमे कोनो सँ हेम करै छी पतला सँ तनी जादा हेम बैठे है ओहिमे जादा बढ़िऑं लागै हइ एगो मोटका होइ हइ ओहि सँ तनिये मोटा होइ हइ तऽ सबके गैहकीके सब रङ्ग पसन्द होइ है तऽ ओकरा हमे फेर सँ ओकरा पतला सँ जादा कयली ओकरा हेम तऽ ओहो छै पतला सँ करै हइ हाथमे गैर जाइ हइ सूइ हाथ भुजरी भऽ जाइ हइ हेम करैमे मशीन अभी नहि अथी चाहै छी जे अच्छा सँ अच्छा सिलाइ करू अपना बिज़नेस से आगे बढ़ाउ कमाएके

इहए सब आबै हइ लेकिन इसब मशीनके तऽ क्षमता नहि हइ खरिदैके महंगा थोड़ा आबै हइ

कामो भी आगे बढ़ल जेतै खाली आगे सँ आगे एगो जे ओइसन आमदनी हेतै तऽ ओइसन काम बढ़तै ओहिमे लगै हइ दाँत चाँप बॉबिनकेश जे हमरा पास अखनी हइ हम चला रहलिये ने ओकर सब समान दाँत लगै हइ चाँप लगै हइ बॉबिनकेश लगै हइ कोनो खराब भऽ जाइ हइ तऽ फेर ओकरा बदलै छी खरीदके दोसर नया लगबै छी ओहोमे कोइ कोनो कम पाइ कोनो बेसी पाइ खराब होइ हइ फेर ओकरा लऽ जाए परै हइ बाजार ठीक करबैलए ठीक करबै लए गेली कोनो समान आब बदलैलए कहलन मिस्त्री तऽ हुनका बदलै परै हइ ओहिमे समानके फेर बदलली नया लगैली तऽ फेर ओ किछु दिन चलैली तऽ फेर ओ ठीक ठाक चलल फेर पुरान भेल फेर खराब भेल बदलली

सबके बसके बात नहि हइ जे सिलै है जकरा सिलाइमे मन लागि गेलै सएह करै ई सब महीन काम हइ से सिलाइके मेहनत तऽ बहुत हइ लेकिन जे मे सकै छी से करै छी आओर ओते आगे सँ आगे नहि हमरा

पिक्को मशीन इन्टरलॉक मशीन और नै हए अखनी हमरा अर पास